आं साख्रि एबा केरियारनि उनाव बेखौनो नागिरगोन जे जेब्ला आंनि साख्रिनि बेथ'ना थोआ जायो अब्ला केरियारखौ दाफुंनो थाखाय एबा न'खरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय माखासे खामानिफोरखौ नागिरगोन जाय खामानिखौ मावोब्ला जोंनि गोनांथि जानाय एबा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ सुफुंनो हायो आरो गावनि रोंगौथिखौहाय जेन बाहायनानैहाय माने गुबुनखौबो हेफाजाब होनाय बेफोरबायदि खामानिखौ आं नागिरगोन आरो जाय खामानिखौ मावोब्ला माने आंनि रोंगौथिखौ आं गुबुननोहाय देखायनो हानाय आरो जाय खामानिखौ मावोब्ला आं रांं आरिनि बागै आर्जिनो हानाय आरो गावनि न'खरखौ दानायाव गावनि संसार जानायाव माने हेफाजाब होनाय बेफोरबायदि आं खामानिखौ नागिरगोन बेनिखायनो जाय खामानिखौहाय मावोब्ला आंनि न'खर दानायाव आरो माखासे न'खरनि मानसिफोरखौ हेल्प खालामनायावहाय हेफाजाब होगोन बेफोरबायदि खामानिखौ आं नागिरगोन आरोबाव जाय खामानिखौहाय मावनानैहाय माने गोजोननाय मोनो आरो गुबुनखौ हेल्प खालामनाय एबा हेफाजाब होनाय गुबुन गुबुनखौहाय खामानि गुबुननि माने खैफोद समफोरावहाय हेल्प खालामनाय आं बेफोरबायदि खामानिखौ नागिरगोन